آج ہندوستان میں درپیش بہت سی پریشانیاں اور چیلنجز ہیں سب سے پہلا چیلنجز تو سڑکوں کو صحیح کرنا ہے کرنا ہے دوسرا صحت پر کام کرنا ہے تیسرا ایجوکیشن پر کام کرنا ہے یہ سارے ایسے چیلنجز ہیں جسے سرکار کو ایک بہتر بنانا ہے ابھی تک ہم بہت ساری پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں ہیلتھ کو لے کر ابھی تک ہمارے یہاں کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں بن پائی ہے جس سے کہ لوگ بہتر اپنے صحت کو کر سکے ایجوکیشن کو لے کر بھی بہت ساری پریشانیاں ہیں اسکولوں میں بہت سارے مسائل ہیں سرکاری اسکولوں کی حالت ابھی بہت بری ہے پرائیویٹ اسپتال اسکولوں کی فیس بہت زیادہ ہے پرائیویٹ اسپتالوں کی فیس بہت زیادہ ہے سرکار میں بہتر سوئدھائیں نہیں ہیں حکومت کو ان سب چیزوں پر کام کرنا چاہیے جس کے اوپر ابھی حکومت کام نہیں کر پا رہی ہے حکومت اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں میں الجھی ہوئی ہے یہ ایک ایسی بنیادی ضرورتیں ہیں جس کے اوپر ہمارے دیش میں بہتر کام ہونا چاہیے تھا جوکہ ابھی تک نہیں ہو پایا ہے اس سب کام کو کر کے ہم بہتر کر سکتے ہیں ہم بہتر چیزوں کو بنا سکتے ہیں آج کے زمانے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے ہماری حکومتوں کو کام کرنا ہے ہمارے یہاں کے لوگوں کو کام کرنا ہے اس سب کو لے کر ہی ہم بہتر کر سکتے ہیں